देआली साढ़ी हिन्दुएं दा इक ध्याह्र ऐ इस दिन साढ़े मन्नेआ जंदा भला साढ़े इध्दर राम भगवान जिसलै चौदांह् बर्ष दा बनवास क'ट्टियै आए हे ते उंदी खुशी च असैं घी दे दिये जलाए हे ते तांईयें साढ़े इध्दर दिवाली बनाई जंदी ऐ ते एह् साढ़ा हिन्दुएं दा इक सनातनी ओह् ऐ ध्यार ऐ एह् साढ़े इध्दर बड़ा जादा बनाया जंदा ऐ ते साढ़े इध्दर इक होर बी ध्यार ऐ जेह्ड़ा साढ़े इध्दर लोह्ड़ी दी ध्याह्र ऐ इध्दर एह् बड़ा जादा बनाया जंदा ऐ इस दिन साढ़े इध्दर जियां मुड़े मड़े हरण बनियै आंदे ओह् लोह्ड़ी मंगदे कि स्हानू लोह्ड़ी देओ ओह्कड़ा ध्यार बी इक ओह् बी बड़े स्हेई ध्यार ऐ साढ़ै ते पंजाबियें दा बी ऐ ओह् ध्यार इक ते साढ़ा डोगरें च बी बड़ा जादा बनाया जंदा ऐ ते साढ़े इध्दर इक होली दा ध्याह्र बी ऐ ओह्बी अस होली दा ध्याह्र बी अस बड़ा जादा बनाने होनें इक दुऐ दै अस रंग लाने रंग बरंगे रंग लाने उंदे मूंहें ते इक दुए दे गाले गी गलाबी रंग लाई ओड़ेआ लाल रंग लाई ओड़ेआ